हम चित्र बनबै कालमे जे छै से अहाँके ओकर एकटा खास प्रकारके पेपर अबै छै जे अहाँके स्टेशनरी दुकान सबमे उपलब्ध होइ छै आ हमरा सबके नजदीकी बाजार जे छै से पाही ओहिठामसँ हमसब ई समानके खरीदै छलहुॅं यऽ ओहिमे कैमलीनके जे छै से अहाँके पेन्ट अबैके डब्बा अबै छलैया जाहिके हमसब उपयोग करैत छलहुॅं आ ओही सऽ जे छै से बेसी सऽ बेसी अहाँके चित्रकारीके काज करै छलौ हमरा सबके ई एकटा शौक छल विद्यार्थी जीवनमे आ हमसब ओहिके जे छै से समानके बेसी सँ बेसी उपयोग कऽ कऽ अपना हिसाब सऽ चित्रकारी करैत छलहुॅं हँ लेकिन तखन अखनमे जे छै से समानके महगाइ काफी हद तक बढ़ि गेलैया